हमें जो है पालतू जानवर पा मतलब जानवर पालना पालतू बहुत ही ज़्यादा पसंद है जैसे पालतू जानवरों में बात की जाए तो हमें सबसे ज़्यादा पसंद कुत्ता पालना है क्योंकि कुत्ता एक बहुत ही वफ़ादार जानवर होता है और कुत्ते को मतलब सिकड़ी लगा के रखना ज़रूरी नहीं है अगर वो समझदार है तो वो हमारे घर रात में हमारे घर की रखवाली करता है अगर कोई भी हमारे घर में अनजान व्यक्ति या चोर आए तो वो सूंघ के पता लगा लेता है और वो आवाज़ निकालने लग जाता है जिससे हमको पता चल जाता है तो हमारी करोड़ों की संपत्ति भी बच जाती है इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ में जो है कुत्ते बहुत पाले जाते हैं और अगल बगल जो है कुत्ते रहते हैं जो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं अगर और भी पालतू जानवरों की बात किया जाए तो जैसे की बकरी बकरी और गाय बैल ये ये चीज़ें जो हैं हमें जानवर पालना पसंद है क्योंकि जो गाय होती है वो शाकाहारी होती है तो वो हमें उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दूध मिलता है मतलब उसके दूध से हम लोग बहुत सारी डीस बना लेते हैं और उसके पीते हैं तो हमें पोषण मिल मिलता है बहुत ही ज़्यादा विटामिन मिलता है उसके पीने से फिर उसके गाय के गोबर से है जो है उपल बना के बनाके ईंधन के रूप में काम आता है और आंगन को लीपने में काम आता है तो इस प्रकार पालतू जानवर में गाय पालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बकरी भी बकरी का दूध जो होता है बहुत ही ज़्यादा बकरी के दूध में विटामिन होता है इसलिए बकरी पालना वो भी अच्छा लगता है और उसे बकरी के मतलब बकरी के से मीट भी मिल जाता है फ़्रैस मीट जिसको जिससे हम भोजन करते हैं नॉन वेज तो ये सारी जो पालतू जानवर हमको पालना इसलिए पसंद है